हैलो मिस्त्री साहब होर बोल्ला दे ते मिगी कोठै र ओह् बनाना हा स्टोर रूम ते केह् केह् समान लग्गग ते किन्ना किन्ना फुट लग्गग ते किन्ना मेटीरियल लग्गग कोई दस्स बाय दस्स दा होई जाह्ग अच्छा अच्छा अ

अच्छा ठीक ऐ होर होर केह् केह् लग्गग टाईल बी पोआनी ऐ अच्छा ठीक ऐ प्लस्तर कच्चा ई रौह्ना ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ तां आई जायो कल्लै कोला केह् फुट लैन्ने होन्ने तुसें ई कोई आक्खा दे केह्